अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं भारत में होने वाली चाँवड़ या उदयगिरि शैली के बारे में बताना चाहूँगी हमारे महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित थीं जो राजधानी चावड़ से मेड़वाड़ चित्रकला प्रारंभ हुई इस समय नसिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनवाया था अमर सिंह के समय ये राग माला का चित्र नसिरुद्दीन ने किया इसी समय बारह मासा का चित्रण किया गया जगत सिंह प्रथम ने चित्रों को बनाया जो कि मुझे बहुत ही पसंद है और उसमें कारखाने भी बनाए गए हैं महाराणा प्रताप और व्यक्तिगत चित्र का इसमें वर्णन है और अनेक मुगलों नसिरुद्दीन साह्युद्दीन मानोहर कृपार काम गंगाराम और आदि चित्रकार इसमें शामिल थे इस चित्र की विशेषता ये है कि ये लाल व पीले रंगो का अधिक प्रयोग करते हैं शिकार के दृश्यों में त्रियायामी प्रभाव दिखाई देता है कदनम के वृक्ष भी बनाए गए हैं